ایک بار مجھے لکھنؤ جانے کا اتفاق ہوا میں اپنے دوستوں کے ساتھ لکھنؤ گیا ٹرین کے ذریعہ سے وہ سفر میرے لیے بہت یادگار ثابت ہوا کیونکہ وہاں کی آب و ہوا اور وہاں کی تہذیب و ثقافت مجھے بہت اچھی لگی وہاں کے نوابوں کی عمارتیں اور وہاں کے مشہور نوابوں آصف الدولہ کا امام باڑہ تو کیا ہی خوب ہے اس کے علاوہ وہاں کی نیشنل پارک اور جنیشور پارک مشرا پارک اور امت پارک وغیرہ بھی بہت خوبصورت اور لاجواب ہے جن کی مثال نہیں ملتی اور اسی طرح سے وہاں کی شاکن مالز بھی بڑے ہی لاجواب اور دیکھنے کے لائق ہے